जों जाग्रा मुवाया जोंना नारजि अमा बेनिफ्राय दालि सबाय जायो बेनिफ्राय आरो खफि आलु बिन आरो अनला अनलाजों बिदिनो बायदि बायदि होदेरना जायो बेनिफ्राय

बिदिनो जों आरो बैसागोफोरावबो बुरि थखन थाराय बेनिफाय खुंखा मेगं बेफोर खांला बायनानै अमा बेदरजों जायो बिदिनो आरो जोङो लाइ लाफा बिदिनो नाजों खारै संना जायो एखमब्ला आरो मैद्रुबो संना जायो बिदिनो न'आव फोनानै नो दालिफोरखौबो न'आवनो फोयो बिदिनो आरो सबायफोरखौबो न'आव फोयो जायो सबायजों दाव ओमफ्राय आरो बावलाय लाङो हाय थारुन थास' फेन्थाफोरखौबो जावनानै जायो नाफोरजों फेन्था आरो मुला गरसि फाथो फाला बिदिनो जों जायो